हमरासभके मेजरगञ्जके धान ना होय जेहो धान होलय सभ जड़ि गेलै खेतमे कथीसँ खेती बारी होतै सभमे एको गो धान नहि होयवला हइ सारा धान जड़ि गेल पानि बिना आओर सभ खेती बारीसभ बन्द हो गेल आओर धान एको ठोप ना होयवला हइ हमसभ कैसे रहबै कैसे करबै धान खेती बारी किछो नहि होइत हइ खेतमे पानी पटा पटा कऽ खाद दे दे कऽ कर रहल छी तैयो ना होइत हइ सभ पीयर हो गेलै सभमे रोग धऽ लेलकै मेजरगञ्ज थानामे धान ना होयवला हइ